ریاست کی سیر کرتے ہوئے سیاح عوام جیسے کوئی انسان باہر سے آئے جو انڈیا آئے وہ تو آنے کے بعد ان نے تو ریسٹورینٹ چاہیے ہوٹل چاہیے تو ہوٹل وغیرہ بک کرتے ہیں وہ پھر کچھ دیر رکنے کے بعد پھر اس کو گھومنا ہوتا ہے پھر گھومنے کے لیے ان کو اولا کوئی آٹو وغیرہ چاہیے تو وہ بک کرتے ہیں تو ایسے فائدہ ہوتا ہے انڈیا والوں کی اور اس کے بعد گھومنے کے بعد تھوڑا بہت کھا پی لیے تھوڑا بہت پانی وانی لے لیے تھوڑا بہت ادھر سے ادھر دیکھ ووکھ لیے وہ تھوڑا میوزیم وغیرہ کچھ خرید لیے تو وہ والے پیسے انڈیا ایسے ہو گئے پھر اس کے بعد پھر ہم پھر کہیں اور اونچی اونچی جگہ چلے گئے پھر کھیلنے کے لیے جیسے سویمنگ کرنے کے لیے چلے گئے انڈیا میں سویمنگ کرنے سویمنگ پول نہا لیے اس میں سے نہا لیے اس میں پھر اس کے بعد میٹرو میٹرو میں گھوم پھر لیے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں اس میں گھوم پھر لیے ہم اور بہت بڑی اچھی اچھی جگہیں ہیں انڈیا میں جو جہاں گھومنے میں مزا آتا ہے ہمیں تو وہ پھر اس کے بعد گھوم پھر کے بعد پھر آتے ہیں پھر ایک آدھ گھنٹے کے لیے لیتے ہو ہوٹل ریسٹورینٹ پھر اس میں تھوڑا آرام کرتے ہیں اس میں کھا پی کر کے اس کے بعد آرام کرنے کے بعد پھر وہاں سے وہ چل دیتے ہیں پھر اپنے اور آرام سے پھر پھر اپنے گھر کی طرف چل دیے پھر یہاں سے انڈیا سے پھر اولا بک کر کے پھر جاتے ہیں اپنے فلائٹ کے لیے فلائٹ کرنے کے بعد پھر وہاں سے فلائٹ فلائٹ کے ٹکٹ کی پرائز جو وہ لگتی ہے ان کو پھر وہاں سے پھر اپنے فلائٹ میں بیٹھتے ہیں اور پھر اپنے اپنے دیش پہنچ جاتے ہیں پھر آرام سے اس کے بعد پھر پھر بتاتے ہیں کہ بھائی انڈیا میں ایسا ہے مزا آیا ہمیں گھوم کے وہاں پہ